हाँ मैम नमस्ते मैम मैं मिस्किफ से बात कर रहा हूँ मेरा यह था कि जो मेरी त्वचा है यह रूखी रूखी हो गई है यह थोड़ी ब्लेक टाइप हो गई है तो आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करूँ तो यह थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए तो आप थोड़ा सा ब्रीफ़ में बताइए नहीं करवाई है

जी जी मैं नॉर्मली खाता हूँ मैं तेल तेल की जो चीज़ें बनती हैं नॉर्मली खाता हूँ उससे ज्यादा नहीं खाता हूँ आप फिर भी जैसे आप ठंडी का मौसम चल रहा है तो उसमें कौन सा क्रीम या ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि यूज़ करें तो अपनी जो त्वचा है जो नॉर्मल एक जैसी मतलब व्यवस्थित हो जाए

जी मैम उसका चार्ज क्या है थोड़ा सा उसका प्राइस वगैरह